ट्रीप म्हणटा ती हांव एक कोर्स करपाक गेल्लें आनी तो कोर्स म्हणजे एकावंटणाचो कोर्स कंम्पुटर ना कंम्पुटर न्ही कॉपरेट मॅनेजमँट अकावंटंट तो पुण्याक आशिल्लो थंय हांव ऑलमोस्ट णव म्हयने उरलें पूण खूब त्रास जाले क्लास ती म्हजी म्हणटा ती दनपारां आसताली सकाळीं तेंच्या हॉस्टॅलानूच रावप जातालें वयर आनी गोंयकार आसल्या कारणान आमकां त्रास जाताले म्हणजे ते जैन जागो जैनाचो जागो आशिल्लो तो थंय कांदो लसूण बीन कांय खावपाक अलावड नाशिल्लें आनी सकाळीं ज्या टायमार गरम उदक येतालें पळय त्यात टायमार ब्रेकफास्ट आसतालो सो गरम उदक म्हणटा तें पांच ते आट येतालो आनी ब्रेकफास्ट तांचो स ते आट आसतालो सो हांगा जर गरम उदकाक बाल्दी दवरली जाल्यार चेडवां आ ती बाल्दी उडोवन आपली बाल्दी दवरतालीं आनी ब्रेकफास्टाक गेलें जाल्यार ब्रेकफास्ट जालो आल्या न्हांवपाक मेळना न्हांवपाक उरलें जाल्यार ब्रेकफास्ट मेळना सो तूं सो किदें दोना भितरलें एकूच चूज करचें पडटालें आनी लेट उठलें जाल्यार मागीर तुका गरम उदक मेळना थंड उदकान कुडकुड्यान न्हांवचें पडटालें जोर आयलो सुद्दां जाल्यार थंड उदकान न्हांवप मागीर आमच्या हॉस्टॅलाचो टायमींग णवांक बंद जातालो ताज्या मागीर जो कोण राव पावता पळय तो भायरूच ताणें भायरूच रावपाचें ताका भितर आनी घेव घेय नासलीं तीं हॉस्टॅलांत मजा अशी येय नाशिल्ली व्हडलीशी किद्याक खूब गरम जातालें थंय आनी मागीर हॉस्टॅलांत किदेंय रिपैर करपाक जाय जाल्यार आमची ती कोण आसताली तिवूय पळय नाशिल्ली मेडन तिका पडुनूच गेल्लें नाशिल्लें ती फक्त जैन लोकांक पळयताली हारसो फुटलो जाल्यारूय तोवूय आमीत हाडप फॅन चलना जाल्यारूय आम आमी तशेंच रावप गर्मेन मरप आनी उपाशी आसता जाल्यार तशेंच रावप गरम उदक नाजाल्या थंड उदकान न्हांवप